कुछ दिन पहले मैं बज़ार से अपने घर के काम के लिए रसोई का काम करने के लिए एक चाकू लेके आया था वो मुझे पचास रुपए में दिया गया था बज़ार से और मैंने घर आके उस चाकू को चलाया तो बहुत ही वो बेकार निकला था बहुत ही ख़राब है उस चाकू से मैं सब्ज़ी काटता हूँ तो भी अच्छे से ठीक से कटती नहीं है और जो मैंने वो चाकू है दस दिन का दस दिन काम में लिया है दस दिन में ही उसका हैंडल है वो हिलने लग गया है जो उसका हैंडल है बहुत ही ख़राब है इस वजह से वो चाकू है मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया